जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गाहाय फालांगिया जाबाय मानो दो दोख्ला बानायो बिदिनो गस्लाफोर सुथाबनाय सुथाबो बिदिनो मा होनो गोदोफ्रा फैनानैबो साख्रि बाख्रि मावनायबो दङ बिदिनो आरो जि दानाय मुसुखा बानायनाय एबा नावनाय बिदिनो आबाद मावनायफोरावल' बिदिनो गोबां दङो आरो ना ओमफ्रायो बिदिनो आबादारिफोरा हाल एवनानै मा होनो माइ गायो आरो बिदिनो खोथिया फोनानै इदिनो उनावहाय बे खोथिया माहाय मा जौबाथाय बिदिनो माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो मुसुखा बानायनायफोरा मा होनो जि दानायाबो मा बिदिनो जि सोंनानै ओमफ्रायो बिदिनो दानाय जायो आरो ना जिखौ ओमफ्रायो दो दोख्ला दानायफोराबो जेनो मैगं थाइगं फाननायफोरा बिदिनो जेरै कपि बान्दा कपि दङो मा बे मैगंफोरखौ बजारावहाय लांनानै फालांगि खालामहैयो आरो ओमफ्राय बिदिनो फालांगि खालामनानैहाय फाननानैनो रां खामायो बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनायफोराबो बिदिनो गोजान गोजान बिदिनो साख्रि मावहैयो बिदिनो गोबां मा होनो नै बिदिनो साख्रि मावो फोरोंगिरि आरो बिदिनो बेंकफोराव थानाय बिदिनो गोबां साख्रि मावो आरो ना बायदिसिना ओमफ्रायो मैगं थाइगं फाननायफ्राबो गोबां बेफार खालामो फालांगि जि बेफारि आरो बिदिनो आबाद मावनाय बिदिनो गोबां मावो आरो ना मानसिफोरा आरो बिदिनो मावनानैहा फालांगि खालामो ओमफ्राय बिदिनो दो दोख्ला बानायनाय जायो हानि जायो